साउसके नाम छियै सरस्वती देवी घर ओकर बलहा छै ओकर उमर अस्सी बरस छै ओकरा खाना दैत छियै टाइम पर पानी दैत छियै टाइम पर बिस्तर करैत छियै ओकर सेवा करैत छियै ओकरा तेल दैत छियै मालिश करैत छियै हमर नाम मुन्नी देवी छियै घर बलहा छै ससुरके नाम माँगैन मुखिआ छियै ओकर उमर अस्सी वर्ष छै ओकर सेवा करैत छियै पानी दैत छियै टाइम पर खाना दैत छियै तेल लऽके मालिश करैत छियै नहाय दैत छियै कपड़ा बस्तर ओकरा पिन्हाइ दैत छियै ओकर नाम माँगैन मुखिआ ओकरा पेंशन मिलैत छै महिनामे हरेक महिना पाँच सए रुपैआ सरस्वती देवीके मिलैत छै पाँच सए रुपैआ हरेक महिना ओकरा सेवा संस्कार करैत छियै समाजमे लोक कहैत छै नहि करय लए